हांजी आहो

फिर कनेई फिटिंग करानी बधिया च करानी जां इय्यां नार्मल दो तरह दी होंदी नि फिट दो तरह दी होंदियां फिटिंग इक होंदी नार्मल इक होंदी थोह्ड़ी बधिया च नार्मल नार्मल इय्यै अट्ठ दस ज्हार रपेआ ते अगर ज्यादा शैल करानी होऐ ते फ्ही लग्गी जाना पंदरां ज्हार रपेआ चौदह् पंदरां इन्ना हां हां गीजर गुजर बी लोआना ते शावर गीजर बगैरा सब ठीक ऐ कोई गल्ल नि औनेआं फ्ही अस चंगा